آپ نے فوٹوگرافی کو شوق شوق کے طور پر کیسے چنا تو اس طرح سے کہ بچپن میں میرے گھر پر سب کو فوٹوگرافی کرنا سب کا مزاج تھا سب بہت پسند تھا اس لیے مجھے بھی شوق ہو گیا ایز اے وراثت مجھے ملی ہے یہ چیز اور مجھے فوٹوگرافی کرنا جیسے موسم کی اور اس کے علاوہ پیڑ پودھوں کی بچوں کی ایون میرے فون میں زیادہ تر جو فوٹوز ہیں وہ بچوں اور ادھر ادھر کے میرے میری کم ہیں تو مجھے اس طرح سے فوٹوگرافی کا شوق ہوا